पयलेच खेपे हांव कितें शिजयता तेन्ना हांव म्हज्या कुटुंबाच्या लोकांक कोणाकूय विचारता कशें कितें करपाचें तें इफ समज तीं सांगपाक शकलीं ना तेंका कळना जाल्यारूच हांव यू ट्युबाचेर सर्च करून पळयतलें